बैसागोनि जों दा गामोन एक थारिकआवहाय बिहाव आरो बिखुनजो बेवाय आरो बिब' बयनोबो आं मान बावनो सान्दों बैसागोनि एक थारिकआव जों फुङावनो दुगैयो साथि लगायो बेनि उनावहाय बिब' आरो बेवाय बिहाव बिखुनजो गासिखौबो जों मान बावनाय जायो फुंनि समाव गासिबो खाथि खालानि मानसिफोरखौ जों खुलुमनाय जायो गेदेरखौ गेदेर उन्दैखौ उन्दै जों उन्दैखौ सनमान होयो गेदेरखौ गेदेरनिफ्राय बोर बियो बोर बिना लानाय जायो बेनि थाखायनो जों गोदान बोसोरखौ मोजां मोननाय जायो दा बैसागो बोथोर फैबा जोंहा रंजानाय दुइ थारिकनिफ्राय रंजानाय मोसानाय फैसिगोन बिदिनो जोङो जेब्लायबो बैसागो समाव रंजायोबो मोसायोबो बयबो मिनि खुसि ज' लोगो खौसे जानानै गासिबो फोर्बोआवनो जों फुजायावबो थांनाय जाहैयो बेनि उनावहाय जों बिदिनो ज'मा ज'मा ज' लोगो जाहैनाय जायो गासिखौबो खौसे जानानै बैसागोनि दिनाव